हँ हँ सरिता दीदी बोलैत छियै ठीक छियै ने अहाँ हँ हमहूँ ठीके छियै दीदी हँ हँ की सभ आँय हँ काम रहै आब घी आओर सुनै छियै घी आओर बेचै छियै हँ दूधो अर राखै छियै हँऽ घी और केना बेचै छियै केना दै छियै सात सए रुपैए किलो दै छियै अहाँ आऽऽहँ हँ इतना महँगा भए गेल गायके घी हँ हँ तऽ आबै छै हर चीजमे काम आबै छै दूध केना दै छियै गायके हँ दए देब दूध हँ हँ बोलू हँ गायके घी दए देब एक किलो भैँसके दूध गायके दूध दए देब एक किलो दूध एक किलो दए देब घी दए देब एक किलो

ठीक यए ने

अहाँ घरेमे छियै ने हँ बढ़िएँ छै तऽ बढ़िआँवाली बात छै ह्म्म तब आयब लै लेल ह्म्म ह्म्म आओर कीसभ राखै छी ह्म्म ठीक ठीक छै

हँ बोलू अओर कीसभ राखै छी भैँसोके घी यए भैँसके घी यए हँऽ दुनू यए भैँसके घी केना दै छियै कितना